हम जे यऽ न अपन कलममे लगेने छी बम्बइ गाछ कटहलके गाछ कलकतिया मालदह कृष्णभोग गुलाबखास तकर बाद फेर भै गेल ई एकटा यऽ रात की रानी आम बड सुन्दर आम यऽ ओहो आम लगने छी आ ताहिके बाद बीजू सभ यऽ जकरा आँठी कहैत छियै ओ आँठी रोपलु रहऽ ओहोसभ गाछ लागि गेल यऽ आब देखिऔ फरत की केना फरै यऽ से तऽ अखन नहि कही सकैत छी लेकिन गाछ लागि गेल यऽ आ मालदह तऽ राजा आम होइ यऽ मालदहके परतर कोनो आमे नहि करतय ओना तऽ मिलाजुलाकऽ सभ आम ठीके होइत छै गुलाबोखाससभ खराब तऽ आम नहिए ने होइत छै कृष्णभोगोसभ अगर सुतरि गेल तऽ एक एक नम्बर आम होइत छै